में जदूं सिक्सथ क्लॉस च पढ़दी ही ते रंगोली पांदी ही ते फर्स्ट टाईम सिखदे सिखदे सिखदे थोह्ड़ी जैदा आई पैह्लें घट्ट औंदी ही हून थोह्ड़ा जैदा आई जि'यां जि'यां टैम निकलदा गेआ उ'आं उ'आं जाच जैदा औंदी गेई जेल्लै पूरी सिक्खना बी निं औंदी ही ते असें पैह्ली बार पाई ही सैवन्थ बिच थोह्ड़ी लेट पाई ओड़ी थोह्ड़ी शैल पाई ओड़ी ते एटथ च पुज्जी ते फर्स्ट टाइम गणेश दी पाई ही ते ओह्दे बिच ओह् सारेंगी बड़ी पसंद आई ही ते लोकें बड़ी बड़ी बड़े बड़े खुश होए हे मेरे पर ते आखन लगे हे तोह् रंगोली बड़ी शैल पाई ते लोकें मिगी घर बी सद्धना शुरू कीता कि साढ़े घर बी आह्नियै ऐसी ऐसी गै कोई अच्छी रंगोली पा होर होर बी में कोई बड़े बारी नाईन्थ च पुज्जी ही ते में इक दीपक ते ते इक दीया ते शिवाय दी ते होर ओम दी ते ओम दी रंगोली बी पाई ही तां बी इत्थै लोग जैदा प्रसन्न होए हे बड़े खुश होए हे बड़े लोकें मिगी बड़े लोकें मिगी खुश होइयै मेरे उप्पर मिगी पैसे दित्ते हे ते मते लोक मतलब कि बड़े जैदा ते बड़े जैदा लोकें मिगी सद्देआ बी ऐहा घर ते पाने आस्तै कि साढ़े घर बी इ'यै नेहीं पायां ते फिर में दिवाली पर बी पांदी रेही हर तेहार पर पांदी रेही होर जेल्लै बी कुतै साढ़े घर कुतै कम से कम ग्यारां बजदे हे ते तां बी पांदे रेह् होर मतलब कि बड़े जैदा किन्नियां जैदा होंदियां हियां जेह्ड़े जेह्ड़े तेहार औंदे रेह् उं'दे बिच पांदे रेह् ते लोक बड़े जैदा खुश होंदे रेह् ते लोक बड़ी तारीफां बगैरा करदे रेह् हां इस कुड़ी नै बड़ी अच्छी पाई होर बड़ी सोह्नी पाई दी ते एह्दे आस्तै मिगी कुसै बेल्लै बाहर् बी जाने आस्तै आखदे हे कि तू इद्धर बी आयां ते तू इद्धर बी आयां ते में अपने सारे रिश्तेदारें दे घर बी जंदी ही सारे रिश्तेदार खुश बी होंदे हे ते आखदे हे कि कि किन्नी शैल तू पान्नी ऐं ते तू कुद्धरा सखाई ते साढ़े मास्टर होर असेंगी सखांदे हे ते उत्थूं असें सिक्खी ते मतलब कि साढ़े स्टूडेंट बैस्ट कोला शैल कोला शैल रंगोली पान ते एह् सारा किश में उं'दे कोला गै सिक्खे दा ते ओह् मिगी सखांदे हे ते अ'ऊं अग्गें पांदी ही ते ओह् अग्गें आइयै बी ते ओह्दे बिच बी इ'यै कि सखांदे हे ते आखदे हे कि जिन्ना अच्छा करगे ते उन्ना थुआढ़े आस्तै अच्छा